ہمارے یہاں بہت سی جگہ ہیں جہاں پر باہر سے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے جیسے کہ نظام الدین یہاں پر الگ الگ جگہ سے لوگ گھومنے آتے ہیں اور جامع مسجد پر بھی الگ الگ سے لوگ آتے ہیں جیسے کہ باہر سے آتے ہیں ودیش سے جیسے کہ کوریا امیریکہ چائنا نیپال نیو زیلینڈ ایسے ایسے لوگ گھومنے آتے ہیں لال قلعہ یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور پرانے زمانوں کی چیزیں دیکھتے ہیں انڈیا گیٹ پر بھی آتے ہیں چڑیا گھر میں دور دور سے لوگ جانور دیکھنے آتے ہیں اور بہت ہی مزے سے دیکھتے ہیں اور لوٹس ٹیمپل یہاں پر بھی باہر سے لوگ آتے ہیں اور گھومتے ہیں ہر ایک اونچی اونچی عمارتیں دیکھتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں اور فوٹو لیتے ہیں بہت سی جگہ ہیں جہاں باہر سے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے اور وہاں پر فوٹو شوٹ کرواتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور ہم اور انڈین لوگوں کے ساتھ اپنی فوٹو کھینچتے ہیں اور وہ فوٹو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے سب کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر گھومنا اچھا ہے